میں ایک دفعہ اپنے فیملی کے ساتھ بھاگل پور گئی تھی وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت اخلاقی ہیں میں وہاں ایک روم لی تھی اور اس روم کے سامنے ایک پہرا سا ندی ہے اور اس کے بگل میں ایک باغیچہ ہے جو بہت سندر ہے اور وہ وہاں سے بہت اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے ندی میں ڈھیر سارے پیارے پیارے مچھلیاں ہیں اور میں روز سام کو اپنے بھائی کے ساتھ وہاں گھومنے کو جاتی تھی اور بہت دیر وہاں رہتی تھی صبح سام ہم لوگ روز وہاں جاتے تھے بہت مستسیی کرتے تھے ایک ہفتہ ہم لوگوں نے ہمارا کیسا بھیتا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور وہاں کے باغیچے میں ایک آم کا پیڑ تھا وہاں کے آم بہت میٹھے تھے اور وہاں کے کے مز بھی بہت اچھے تھے بڑے تھے وہاں میں نے ایک کپڑا خریدا اور پھر اس کے بعد میں نے ایک ز گئی وہاں بھی ایک زو تھا میں ایک زو گئی وہاں پہ ایک شعیر تھا بہت مزہ کیا ہم نے دین اس کے بعد ہم نے ایک واٹر پارک میں گئی فھر ہم نے واٹر پارک میں بھی بہت مزہ کیا پھر اس کے بعد ہم نے اپنے روم پہ گئی فر ہم لوگوں نے بہت مستی کی اور فھر اس کے بعد ہمارا وہاں سے ہی جانے کا انتظام ہو رہا تھا تو ہم نے دو دن پہلے ہی سے پیکنگ کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی فر راستے میں ہمیں پٹن پڑا تو پٹنہ میں ہم لوگ اتر کر وہاں کے زو پہ گئے وہاں کا زو بھی بہت بڑا تھا بہت اچھا تھا اور پھر اس کے پارک میں بھی گئے ہم لوگ دین اس کے بعد ہم لوگ گاندھی میدان میں گئے وہاں پہ بھی بہت مزہ آیا ہم لوگ بہت مستی کیے ہم یہ میرا بیسٹ ٹور تھا ان مائی لائف اور مجھے بہت پسند آیا میں چاہتی ہوں کہ ایز آ ٹور میں دوبارہ کرنے پھر سے جاؤں میرے فیملی کے ساتھ میرے دوستوں کے ساتھ میں جاؤں مجھے بہت اچھا لگے گا اور میری خواہش ہے کہ میں ایک بار پھر سے جاؤں گا